मिथिलाके जे विशेष रोचक कए टा एहन चीज देखला जाइए देखल जाइत अछि जे झे हमरासभके दुर्गा पूजामे एकटा लठियाहा भगवती नवटोलके अबैत छलखिन हेँ हमसभ देखैत छलियैए लाठी सँ खेलाइत तखन दुर्गा मैयाके भसाओन होइत छलनि हेँ बहुत ठाम झी झाँझैर कहलकै जेना कि दरभङ्गा जिला हमर सासुर थिक तऽ ओहिठाम देखलियै जे कि झिझिरी खेलाइत छै हमरासभके सामा कार्तिकके महिनामे सामा पूर्णिमा होइत छै ताहिमे कहलकै जे कि माय बहिन बेटी पुतोहु सभ कहलकै जे कि सामा बनाके ओकरा जोतलाहा खेतमे खेलाइ जाइत छथि एहि सभ लकऽ कहलकै जे कि हमर अपना मातृभाषाके बहुत एहन छै जेनाकि दुर्गा पूजा भेल छठि भेल हमरासभके बहुत नीक लगैत अछि जे कि हमर मिथिलामे हमसभ जे मैथिल छी तऽ हमरा जेनाकि चौड़चन होइत छै देवोत्थान एकादशी भेल गणेश चतुर्दशी भेल दुर्गा पूजा भेल जेना छठि होइए जेना भ्रातृद्वितिया होइत अछि ईसभ सँ हमसभ बहुत खुश रहैत छी जे कि आइ हमसभ मिथिलाञ्चलमे छी तैँ हमरासभके ई पर्वसभ ईसभ पाबनि तिहारसभ देखैके विशेष रूचि रहैत अछि आओर हमसभ मिथिलाञ्चलके छी से हमरासभके गौरव अइ जे कि हम मैथिल छी मिथिलामे बहुत पाबनि तिहार साल भरि होइते रहैत अछि मात्र एकटा हमरासभके मैथिल मिथिलामे चैते टा एहन मास छै जे कि ओहिमे हमरासभके विवाह उपनयन ई सभ नहि शुभक काज नहि होइत अछि तैँ हमरा गर्व अछि जे कि हम मैथिल छी मिथिलामे रहैत छी एहिठामके आचार विचार व्यवहार ई सभ हमरा बहुत नीक लगैत अछि एहिसँ हम रा बहुत मोनमे खुशी होइत अछि जे हम मैथिल छी मिथिलाके छी आ एतेक पाबनि तिहार जेनाकि जटा जटिन ई सभ होइत छलैए पहिने बहुत तरहके कहलकै जे कि बहुत नीक लगैत अछि हमरा ई जे कि हम मैथिल छी मिथिलाञ्चलके माँ जानकिओ छलीह हे जगत जननी छथि ओ एहि सभ लकऽ हमसभ बहुत अपने आपके भाग्यशाली बुझैत छी जे कि हम मिथिलामे हमर जन्म भेल आ हम मैथिल छी एकटा ई अपने आपके हमरा गौरव होइत अछि जे कि हम मिथिलाञ्चलके छी आ मैथिल छी आओर बहुत बहुत अयाची नगर यए हमरासभके एहिठामसँ कतेक आदमी बहुत नीक एहिठाम पढ़ाइ होइत छै जे कि एही ठामसँ हमर एकटा ममिया ससुर छलाह हे कालीकान्त झा जे कि आइ ए एस भऽ के तखन एही कॉलेजसँ पढ़िके ओ गेल छलाह हे